दिक्खी लैओ अगर में गल्ल करां आर्ट दी आर्ट करना मिगी बड़ा जादा पसंद ऐ अजै बी पसंद ऐ ते पैह्लें बी पसंद हा पर आर्ट में इन्ना कंटीन्यू नेईं करी पाना कमीं इ'यै क न्हाड़ा जेह्ड़ा समान ओह् मैह्ंगा आंदा जो बी मटीरियल थ्होई जा मतलब में ओह्दे कन्नै आर्ट करी लैना अगर में स्कैच मतलब मिगी स्कैचिंग करना बड़ा पसंद हा ते पैंसिल दा सबसे जादा यूज़ कीते दा में की के कोई बी मटीरियल लब्भी जा नुहाड़े कन्नै में बनाई लैना इक्क बारी में मतलब आंगनबाड़ी सैंटर ते पता होना इक्क बारी आईंगनबाड़ी सैंटर बिच पेंटिंगां बनानियां हियां दिवारें पर नुहाड़े बिच बी में मतलब ओह् करी लैता मतलब में आर्ट आस्तै आक्खी ओड़ेआ कि में बनाई लैगा पेंट ते में दिवारें बिच बी अच्छा पेंमट कीता हा ते बाकी सारा समान उन्ने मिगी दित्ता हा ते पेंटिंग बड़ी अच्छी करी ओड़ी ही में ते नुहाड़े आस्तै मिगी अट्ठ सौ रपेआ थ्होई गेआ हा ओह् में बी इंया मतलब गल्लें गल्लें पर हां करी ओड़ी पर में बड़ा अच्छा उसी बड़े अच्छे तरीके कन्नै दिवारे पर बनाई ओड़ेआ हा ओह् ते डोरीमोन बनाया हा में मतलब बड़ा अच्छा पेंट करी ओड़ेआ हा में ते जेह्का सारा समान ना ओह् मिगी ओह्दे आस्तै मिगी पैसे दित्ते हे ते में मतलब अपने कशा समान आह्नियै बड़ा अच्छा पेंट करी ओड़ेआ हा आंगनबाड़ी सैंटर च ली ही इक्क बारी चली ही मतलब अपने अपने आंगनबाड़ी सैंटर बिच ओह् बनाओ इ'य़ै ड्राइंग कराओ ते में बी सोचेआ चलो मौका थ्होया ऐ करी लैना इ यै की न्हाड़ै बिच इ'यै कि मैहंगा आंदा समान कि'यां प्ही एफर्ड नेईं बी करी सकदा कोई कोई अगर में कोई करना होऐ आर्ट स्कैच स्कैच बनाने होन तां में पैंसिल दा यूज़ करी लैना होन्नां बस इ'यै